हमरा घरमे बहुत सारा बरतन छै छोटका बड़का जतेक बरतन छै हमरा घरमे गिलास बाटी छोलनी चम्मच करछुल टोकना डेकची कूकर सभके टो डेकचीमे हम भात बना लै छियै कूकरमे दालि बना लै छियै तकर बाद लोहियामे सबजी बनबै छियै कभी कभी कूकरोमे भी सुविधा होय तऽ चावल दालि सबजी बना लै छियै सस्पेनमे चाय चाय बनबैत छियै ओहिमे चाय बनबै टोकनामे दूध ओँटै छियै दूध औँटि कऽ ओकरा चम्मचसँ लोक चम्मचके प्रयोग करैत हइ खाना खाय चम्मचसँ डेकचीमे कभी कभी डेकचीमे भी भात चावल बना लैत छियै चावल बनबै छियै सबजी बनबै छियै सबजी लोहियामे सबजी लोक बना लै हइ हमरा अरके घरमे छोटा बड़ा जितना बरतन हइ सभ बरतनके लोक यूज करैत हइ यूज करि कऽ सभचीज बनबै हइ ए बहुत अनेक प्रकारके बरतन हइ कूकरमे लोक जल्दी खाना बनि जाइ छै जल्दीके कारण लोक कूकरमे खाना बनबै हइ कूकरमे बेशीतर लोक दालि बना लै हइ टोकनामे लोक चावल बना लै हइ लोहियामे सबजी बना लै हइ ओकर बाद सस्पेनमे सभ चाय बनबै छै अनेक अनेक प्रकारके लोक बर छोटा बड़ा जतेक बरतन हइ सभ बरतनमे लोक खाना बनबै छै गिलासमे लोक पानि पियै छथि थारीमे लोक खाना परोसि कऽ खाइ छै ओकर बाद जतेक बरतन हइ सभकेँ लोक अपना रसोइमे लोक अपना सैंत कऽ रखै हइ सैंत कऽ ओकर बाद जे काम लगै हइ बरतन सारा बरतनके लोक यूज करै हइ यूज कऽ कऽ सभ फेर अच्छासँ धो कऽ लोक सैंत राखि दै हइ तब हरेक बरतन ऐसा सारा सारा बरतन हइ ओहिमे सभ अनेक अनेक प्रकारके लोक बना बना कऽ लोक अपना अपना खाइ हइ बना कऽ जइसे कूकरमे सभ लोक अथि जल्दीसँ पुलाव लोक बना लै छै कू कूकरमे दालि बना लै छै अच्छा अच्छा बना कऽ लोक पकवान हरेक बरतनमे लोक पकवान बना बना खाइ हइ अइसन कोइ भी बरतन हइ हरेक बरतनके लोक यूज कऽ कऽ अपना रसोइमे लोक काम करै हइ छोलनीसँ लोक सबजी सबजी लारै हइ करछुलसँ लोक दालि भात निकालै हइ लोक अपना थारीमे परसि कऽ सभ अपना अपना लोक खाइ हइ सभ अइसन सारा बरतन लोक अपन रसोइमे लोक यूज करै हइ बले छोटा छोटा लोक प्लेट रखै हइ नाश्ता उश नाश्ता दय लेल ओकर बाद कप रखैत हइ चाय पियै लेल चाय बना कऽ लोक कपमे पियैत हइ एसा कोइ भी बरतन हो लोक अपना रसोइमे लोक यूज करै हइ अच्छा अच्छा बरतन लोक खरीदै हइ खरीद कऽ लोक जल्दी जल्दी अपना खाना बनबै हइ कूकरमे अइसे कूकर बहुत अच्छा से लोक तुरन्तमे दालि बना लै हइ टोकनामे भात बना लै हइ सभ बना कऽ अपना अपना खाइ हइ ओकर बाद ब किचेनमे अइसा स् हरेक बरतन लोक यूज करि कऽ फेर साफ करि कऽ राखि दै हइ बना कऽ लोक बना बना कऽ साफ करि कऽ लोक किचनमे अपना राखि दै हइ अइसे हरेक बरतनके यूज अपना अपना लोक करै हइ कोइ भी बरतन सभ हरेक आदमी बहुत अ प्लेट थारी चम्मच हरेक बरतनके लोक यूज करै हइ यूज कऽ कऽ लोक खाना बना कऽ परोसि कऽ सभकेँ खाना खिअबैत हइ बाद हरेक बरतन लोक साफ सुथड़ा करि कऽ राखि दै हइ सभ हरेक बरतनके उपयोग किचनमे ही कयल जाइ हइ सभ बरतन अपना अपना सभ खरीद कऽ अच्छासँ सभ किचनमे खाना बनबयके सभके खाना बना कऽ अपना यूज करै हइ हरेक बरतन अइसन सारा बरतन लोक अपना अपना खाना बनबैमे प्रयोग करै हथिन अइसन अच्छा अच्छा बरतन लोक खरीदै हथिन कूकर आर सभ अपना जल्दी खाना बनबैके लिए कूकर लोक रखै हथिन आ हरेक बरतन खरीद कऽ रखै हथिन तऽ बरतनके स् स् हर समय बरतनके प्रयोग होइ हइ अच्छासँ बरतन खरीद कऽ लोक सैंत कऽ रखै हथिन बहुत अइसन बरतन हइ से लोक खरीदै लए मार्केट बाजारमे जाइ हथिन बाजारसँ खरीद कऽ लाबै हथिन अपना खाना बनबयके यूजमे लगबै हथिन यूज कऽ कऽ फेर धो कऽ अपना राखि दैत हथिन छोलनी करछुल आ जतेक जतेक बरतन सभ अपना अपना लोक साफ करि कऽ रखै हथिन साफ कऽ कऽ फेर अपना खाना बना कऽ सभ बरतनके यूज कऽ कऽ रखै हथिन आर हरेक खानामे बरतनके यूज होइ हइ सभ बरतन अपना अपना रखै हथिन यूज करै हथिन हरेक बरतनके लोक उपयोग करै हइ स् स् साफ सुथरा करि कऽ बरतनकेँ रखयके पड़ै हइ अइसन कोइ भी बरतन हइ हर बर्तनके अपना खाना बनबैके स् काममे आबै हइ हर हर बरतनसँ लोक खाना बना कऽ अपना खाना बना कऽ रखै हथिन प्लेटसँ लोक खाना झँपै हथिन थारीसँ लोक झाँपै हथिन आ सबजी बना कऽ झाँपै हथिन चावल बना कऽ झाँपै हथिन दालि बना कऽ रखै हथिन हरेक बर्तनसभ सभ चीजमे काम आबै हइ बरतनके कोइ भी खाना बनबैके यूजमे बरतन ही काम आबै हइ सभ बरतनके किचनमे राखि कऽ साफ कऽ कऽ सैँत कऽ फेर राखि देल जाइ हइ यहाँ खाना बनबैके लिए बरतन ही बरतनके ही यूज कयल जाइ छै एतेक बरतन लोकसभ अच्छा अच्छासँ रखै हइ